हमसभ मिथिला मिररकेँ फोन करैत छी मिथिला मिरर जे अबैए से कोनो समस्याके रहैत छै हमरासभकेँ से हल करैए मिथिला मिरर जे छै हमरासभके नारीसभकेँ बहुत अथी बनेलथि